चवथ येयले बराबर मनशाक खुशी आसता चवथ केन्ना येतली आनी आमी हें सगळें करतलें तितकूच आमी मग्न नासता

जेन्ना जेन्ना फुड्या पावलो दीस तेन्ना तेन्ना आमची उमेद आनी आनी बळ उडत आसता तेन्ना किदें करपा पडटा आमकां पयलो आमी किदें करता पेंट मारता घराक आनी मागीर माठोळी बांदपाक बनेर लावपा सगळें गुंग जाल्लें आसता आतां कोण कितें करता कोण कितें तें आमकां सोंक ना कोण कितें की करता करता सगळी दीस फुड्या पावता आनी आमी मागीर गणपती हाडूंक वयता गणपती माथ्यार आमी येता आसता आमकां अशें दिसता की आमचे घरा आतां कित तरी नवीन कितें जर जाता तेन्ना भुरगीं जाणटी सगळीं सगळीं गुंग नात भजन आनी कितें तें चालूच करता अशें जालें करता देड दीस वचून आमी तेजी जेवणाचें कितें जेवण खंच्यो नेवऱ्यो खंयचे खतखतें खंयचे शीत केन्ना खंय गोडशें हे कितें सगळें सगळ्यांक चाकूंक मेळटा सगळें आमी खाता येवन आनी भुरगीं अशी नाचता की देड दीस केन्ना वयतलो वच दिसना सगळें जालें म्हणटा आमी विसर्जन करून वयता म्हणजे गणपती वाजत गाजत घेवन वयता दिण्णी मारत वयता आनी मागीर तेंकां विसर्जन करता